अह आंनो सिंग्रा थरथाम आरो लोगोसे खजा थरब्रै नांगौ अह हेलौ अह आं जे सिंग्रा थरथाम आरो खजा थरब्रै बिहरदोंमोनना बेनि जायगायाव माथो बेलेगसो हरदों नोंसोरो औ आंथ' सिंग्रासो आरो खजासो बिहरदोंमोन बेबो थरथाम आरो थरब्रैसोमोन

माबोरै बिदि होफ्लांखो आंथ' जोबोर ओंखाम उखैनानैसो बिहरदों आं बेलेग जायगायाव दं औ होफैनायावबो नोंसोरो बिराद गोबाव लादों आंलाय दा मा खालामनांगौ नोंसिनि मावनाया बेनो नामा माबा बिहरबा माबा हरनाय आं दा गुबुनाव दं नोंसोरदि आंनो जे बिहरदों बेखौ होफैयासै बेलेगसो लाना फैबाय आं बिहरदों सिंग्रा थरथाम खजा थरब्रै नोंसोरथ' बेलेगसो होफैदों आंनो नेनायावबोथ' बेसेबा गोबाव नेखाबायानो माबादि मावनाय बेलाय नोंथांमोना जुदि मावनो हाया अब्ला मानो मावदों नोंथांमोननि मावनायखौ जानाय मोनासै आङो